हमर अन्तिम किताब हइ इतिहास मगर अन्तिम अङ्क कइसे कहि सकै छिए किएकि हम अभी पढ़ै हिए हिस्ट्रिए लै कि छै इतिहासे लैके हम पढ़ै हिए इतिहासे लैके तैओ अन्तिम तऽ कि छै नहि कहि सकै छिए तबपर भी जेना किताब इतिहास जे लिखलखिन तऽ महात्मा गाँधी अएलखिन तऽ बहुत चीज ओ रहथिन तऽ बहुत किछु बहुत ही सबजेक्ट भी लिखलखिन इतिहासके लिए मगर ओसब जेना लिखलखिन जेना किछु किछु चीज जनम मृत्यु सब होइ छै तऽ अन्त भै जाइ छै अन्त भै जाइ छै तऽ मगर महात्मा गाँधी तऽ अन्त होइल गेलखिन मगर किताब भी अन्त नहि करलखिन मगर आब हमरा तरफके बीच कहि सकै छी कि हमे यदि इतिहास पढ़िके आब किताब जेना साथी सौराथीके साथ बैठै छिए तऽ पढ़ै ले बैठै छिकै जे हमर आब कि छै देखही ई चैप्टर पढ़तै आब लिऔ इतिहास हमर ई आब अन्त भै जएतै मगर अन्त कोना भै जएतै बुक भी खतम भै जाइ छै ने तबपर भी पढ़ाइ कभी अन्त नहि भेलै कभी पढ़ाइ अन्त नहि भेलै तऽ कइसे होइ सकै छै पढ़ैवला पढ़ैवला स्टूडेन्टके लिए ने पढ़ाइ कभी अन्त नहि भेलै कोनो भी सबजेक्ट पढ़ते ने जे आदमी पढ़तै लिखतै ओ बच्चाके लिए पढ़ाइ अन्त भेलै किछु चीजके अन्त नहि छै किछु किछु चीज किछु भी करि सकै छिए ने ओकर अन्त नहि छै पढ़ाइ लिखाइ भी किछु भी चीजके अन्त कहाँ कोना अन्त भै जएतै अभी अभी हम पढ़लिए कि कहै छै बच्चासे लोक लैके पढ़ै छै बीस पच्चीस साल तक आदमी पढ़ै छिकै कहै छै बीस पचीस लड़कीके बीस पचीस साल बहुत हम बोलि देलिए हमरा बीस पचीस सालके बाद आदमी शादी बिआह होलाके बाद आब तैओ प्रायः अन्त नहि भेलै पढ़ाइके अन्त कोना भै जएतै पढ़ाइ अन्त भै जएतै तब एतेक विकास बढ़बे नहि करतै पढ़बे लिखबे नहि करतै पढ़ाइ आब अन्ते पढ़ाइ भै गेलै कोना हम पढ़बै बच्चाके आओर नहि पढ़ि पएतै ओहि खातिर पढ़ाइ कभी अन्त नहि भेलै कोनो भी सबजेक्ट किछु भी पढ़ै छै तऽ हँ मानिके चलिऔ कि चाही हमे लेलिए इतिहास लेलिए इतिहास बी टी बी सी चाहे भारती भवन पूरा बुक हम पूरा देलिए खतम कएलिए बुक आओर तऽ कोनोसे कोनो भी विषय आओर कोनो भी बुक आबि सकै छै इतिहासमे थोड़े ने आबि सकै छै कोना अन्त हम करि देलिए अन्त कहै छै मगर बोलि दै छै कि हँ बच्चे बुतरुमे जे पढ़ै लिखै छै तऽ हमर साथी साथे बैठै छै हमे आइ पूरा किताब आइ पढ़िके हम आइ अन्त करि देलिए मास्टर साहबके बोलै छै मगर अन्त नहि होलै अन्त बोलै जाइ छै आब ओ बच्चा बुतरु छिकै तऽ अपन बोलि दै छिए कि हम कि छै आइ पूरा बुक पढ़िके अएलिए आइ हमर अन्त भै गेलै मास्टरोके बच्चा बोलै छै बच्चा तनि मास्टरके तनि खुशी मिलि जाइ छै कि बच्चा आइ पूरा बुक पढ़ि गेलै अन्त करि देलकै मगर अन्त कभी नहि होइ छै पृथ्वीपर कतेक सारा बुक छै बुक तऽ ढेरी छै बुक ओ पढ़िते लिखिते एतेक भनहि आदमी भनहि आदमी भनहि पढ़ाइ लिखाइ छुटि जाइ छै से ठीक मगर कोनो भी सबजेक्ट किछु भी चीज करै छै ओकर अन्त कभी नहि होइ छै पढ़ाइ लिखाइ लड़कीके तनिगो मतलब ढिलाइ भी नहि ओतना नहि मिलि पाबै छै तहिओ आबके आबके जुगमे लड़कीके मिलै छै बहुत तऽ कतबहु किछु भी पढ़ि लिखि सकै छथि ओकर अन्त नहि होइ छै अन्तके अन्त के करतै अन्त करैवला किछु कहाँ छै अन्त ओ गाँधीजी करथिन गाँधीजीके मृत्यु भै गेलै मगर गाँधीओजी मरि गेलखिन मगर बुक जे हँ कहै छै कि अन्त भै गेलै अन्त होइ छै कइसे जेना गाँधीजीके मृत्यु भै गेलै आब सब जे जेना सब बुक सबचीज लिखै उखै रहथिन तऽ ओ ओ मरि गेलखिन तऽ बुक कहाँ बन्द भै गेलै बन्द भै जएतै तऽ हम कहतिए हँ पढ़ाइ लिखाइ सबचीजके अन्त भै जाइ छै अन्त नहि भेलै ओहि खातिर झुठ्ठोके कहै छै अन्त भै गेलै अन्त कहाँ भेलै अन्त होतै रहै तऽ गाँधीजी मरलाके बाद तऽ बुक सब बन्द भै जएतै तभिए ने अन्त भै जएतै रहै ओहि खातिर हिस्ट्री भेलै कोनो भी सबजेक्टके कभी कोनो कभी अन्त नहि होइ छै